नमस्ते हाँ मिलता है मिलेगा आप ले लीजिए आपको जो चाहिए अच्छा मैम आपको लगता है आपको पूरा गहना चाहिए ना अच्छा अच्छा आपका शादी पड़ा है आपका शादी पड़ा है आप अपना अपने लिए गहना ले रही हैं नई मोडल में क्या क कंगन अच्छा कंगन अंगन सब लेंगी अच्छा नाक में नाक में का अच्छा अच्छा आपको मतलब गहना वहना जब जो गहना है अच्छा हाँ सब मिल जाएगा हम तीन चार हाँ छा अच्छा अच्छा अच्छा पायल नए मोडेल का लेंगी हाँ तो आप अपन अपनी पसंद का देख लीजिए आपको जो पसंद आए अच्छा हाँ तो देख लीजिए आपको जो अच्छा लगे जो हाँ हाँ डिस्काउंट भी हो जाएगा इतने तो बहुत महँगी चल रहा है उसमें तो सस्ता चल रहा है लगभग हाँ कम लगेगा

हाँ मिल जाएगा आपको हाँ इतना आप लेंगी गहना तो भाई देना देना तो पड़ेगा आपको जब चार लाख पाँच लाख का सामान लेंगी नहीं अब जो आप माँगेंगी छोट मोट दे देंगे

नहीं अच्छा आपको अच्छा ही क्वालिटी देंगे अगर खराब निकले तो हाँ तो आपको अच्छा ही देंगे अब कोई खराब होगा तो आप हमको शिकायत करेंगे करने आ नहीं आपको शिकायत करने का मौका नहीं देंगे आप हाँ हाँ ठीक ठीक है